बिहारमे स्टेट बैंक छै इंडियन बैंक छै बैंक ऑफ बड़ौदा छै इलाहाबाद छै पंजाब नेशनल बैंक छै हमर खाता छै इंडियन बैंकमे इंडियन बैंक बहुत खराब छै कोइ जल्दी सुनै नहि छै कोनो बात किछो नहि करबाबै छै सबसे अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा छै आओर केनरा छै कैनरामे सब बात सुनै छै जल्दी सबकिछु भऽ जाइ छै पैसा जल्दी उठाओल जाइ छै पैसा जल्दी लेल जाइ छै पैसा जल्दी जमो कयल छै सब बात सुनिओ लै छै इंडियन बैंक बहुत खराब छै इंडियन बैंक मे खता खोलैब बहुत बेकार छै वहाँ कोइ ने कोनो बात सुनै छै सब फालतूमे दिमाग खराब करि दै छै कोइ बात नहि सुनै छै दस दिन जेबैनि तइयो कोइ बात नहि सुनै छै कोइ परवाह नहि दस दिन जेबैनि तब एक दिन बात सुनतौ सब सबकिछु करेतौ सबसे अच्छा ई केनरा छै केनरामे सबकिछु सुनियो सबकिछु जल्दी जल्दी भऽ जाय ओते भीड़ों नहि रहै छै यहाँ बहुत अच्छा बैंक छै केनरा बैंक बहुत अच्छा छै ओतऽ पैसो जल्दी जमा होइ छै पैसो जल्दी उठाओल जाइ छै सब बात सुनियो लै छै या किछु भेलै बन्दो भेलै खाता तुरन्त खुलियो जाइ छै सब बात सब आदमी सुनै छै ओते ने अच्छा रहै छै ओते ने किछु होइबो नहि करै छै पैसो आर सबकिछु जमा होइ छै जल्दी अच्छा से ओतऽ सब खाता खोलबै छै सब ओतऽ नऽ खाता खोलबै छै सब लोग खाता ओते खोलबै लऽ चाहै छै सब आदमी के ओतय खाता छै ओतऽ बहुत अच्छा खाता छै केनरा के खाता बहुत अच्छा छै ओते सबके खोलाना चाही इंडियन सबसे खराब छै आओर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा छै बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक छै इंडियन बैंक छै केनेरा छै पंजाब नेशनल छै सब बैंक छै इंडियन बैंक खराब छै खाली केनेरा बहुत अच्छा छै ओतऽ बात सुनै छै